मां नंढे हूंदे खां ई ॾुकंदी आहियां स्कूल में त दौड़ में हिस्सो वठंदी हुअसि ऐं खटंदी हुअसि हिन उमिरि में बि कंहिं महिल ॾुकंदी आहियां भओ त लॻंदो आहे पर ठीकु आहे हा मूंखे शौक़ु आहे त इन करे मां भॼणु छॾियो कान्हे जेकर हींअर बि का अहिड़ो मौक़ो मिलियो त पोए तव्हां न वेंदसि ऐं ॾुकंदसि ऐं पंहिंजो नालो रोशन कंदसि ऐं खटंदसि